ہیلو ہاں شیوم ٹیکسی ڈرائیور کہاں ہیں آپ اوہ چونک پہ چونک پہ تو نہیں ہے کہاں دیکھ رہے ہیں آپ ہم کو مسجد کے پاس آئیے مسجد کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی آئیے جلدی آئیے آ گئے دکھے ہم اے ٹی ایم کے پاس نہیں دکھ رہے اے ٹی ایم کے پاس تو ہم کھڑے ہیں بغل ہی میں تو ہے دیکھیے آئیے آئیے جلدی سے آئیے اچھا دکان اے ٹی ایم کے پاس تو کھڑے ہیں وہی دکان جو ہے بغل میں وہیں تو کھڑے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا آئیے آئیے ہلکا اور آگے آئیے مسجد کے پاس آئیے دیکھے نہیں دیکھے دیکھیے مسجد کے پاس تو ہے دیکھیے ہم تو کھڑے ہیں بغل میں دیکھیے نہیں دکھ رہا ہے آپ کو کیا ہم تو آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کہاں ہے آئیے اور آگے آئیے مسجد دکان دکان کے پاس آئیے ایک ورکچھ کے پاس آئیے آم کے ورکچھ کے پاس آئیے

پہنچ گئے کہاں ہیں آپ ہم تو آ گئے ہم تو نہیں دیکھ رہے آپ کو کہاں ہیں آپ جلدی سے آئیے شکریہ